ہیلو کیا میری بات اولا سروسز سے ہو رہی ہے جی مجھے دراصل یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا گھنٹہ گھر والے روڈ پر آپ کی کوئی ٹیکسی موجود ہے اچھا موجود ہے دراصل مجھے گھنٹہ گھر سے شہید پارک تک جانا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھنٹہ گھر والے روڈ سے ٹیکسی کتنی دیر میں نکلے گی اچھا دس بجے جائے گی ٹھیک ہے دس بجے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گی جی کتنی دیر میں پہنچا دے گی اچھا ٹھیک ہے